हैलो नमस्ते भैन जी केह् हाल ऐ बस चाची बी ठीक हां छुट्टियां ते हैन दिक्खने आं पिकनिक मनानी पिकनिक मनानी ते केह्ड़ी जगह जाना हां खर्चा ते जादा होई जंदा जे कल्ले कल्ले जाना ते कट्ठे होइयै जन्ने आं ते बच्चे बी छुिट्टियां न ते कैंह्दे जाना असें पिकनिक ठीक ऐ में इक दो बंदे नू होर नू पुच्छी लैन्ना अगर आखदे चलने लेई ते फिर कट्ठे चलने आं ठीक ऐ पर फिर केह्ड़ी जगह जाना ओह् सोचेआ तुसें ठीक ऐ ठीक ऐ फिर